میں خاص طور پر ایک کورس سیکھنے کے لیے سفر کرتا تھا جو کہ میرے گھر سے تیس کلو میٹر دور پر سکھوایا جا رہا تھا یہ کورس مجھے سیکھنے کا شوق تھا تو میں اپنے گھر سے صبح صبح روانہ ہوتا تھا اور دیر رات مجھے ہوتی تھی آنے کے لیے مجھے یہ سائنس کورس سیکھنے کا شوق تھا اسی لیے میں کافی دور سفر کرتا تھا کیوں کہ مجھے یہ سیکھنے سے آگے جا کر بہت فائدے تھے اور بہت ساری چیزوں کے معلومات حاصل ہوا مجھے تو مجھے سفر کرنے میں کچھ دشواریاں بھی ہوتی تھیں پر میں نے سفر طے کر کر کورس کے لیے سینٹر پر جاتا تھا اور سیکھ بھی سیکھا بھی اور آگے جا کے مجھے بہو بہت کارگر ثابت ہوا